तैराकी के लिए पसंदीदा स्थान है मेरा समुन्द्र नहीं है तट है पुल है झील है पुल में तैरने में बहुत ही आनंद आता है चलता पानी मिल रहता है और पानी हर हमेशा गर्म ही रहता तैरने में मजा आता है और पानी अधिक होने के कारण मन भी लगता है स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है और भविष्य में कभी हम तैरने सम्बंधित कोई भी आता है तो हम पहले से तैयार रहते हैं और उसमें क करने इसीलिए हम तैरें तैरने तैर तैरने की कोशिश नदी में करते हैं पूल में करते हैं पूल हमारे यहाँ एक है जो हमरे घर से कुछ दूर हट के है जो बुढ़ी गंडक नदी पर बना है उस स्थान पर हमें धार्मिक स्थल उसको हम लोग मानते हैं पूर्वज से माना जाता यहाँ लोग साल में कई बार हजारो की संख्या में भीड़ लगती है नदी के तट पर मेला का आयोजित होता है उसमें बहुत सारे लोग आते हैं और तैरते हैं नहाते हैं और धर्म से सम्बंधित भी काम होता है स्वास्थ्य से सम्बंधित भी काम वहाँ होता है नदी का जल अपने बोतल में भर के हम लोग घर पर लाते हैं उसका अपने घर पर छलकाव करते हैं उससे हमारे पूर्वज से जो आ रहा है प्रथा सुख संपत्ति के लिए उस जल का यूज़ करते हैं कोई भी पूजा अर्चना हो तो उस जल का यूज़ हम लोग करते हैं नदी का जल और झील हमरे यहाँ बहुत ही दुरी है हमारे घर से और झील को देखने में भी बहुत ही अच्छा सुंदर लगता है उसका जो वैभव होता है बहुत ही अच्छा लगता है उसमें स्नान करने से बहुत ही शांति महसूस होती है और उसका पानी मीठा होता है किसी किसी झील का खारा भी होता है खारा झील का मीठा पानी होता है मा पानी भी बहुत सी अच्छे से अच्छे उसमें कीटनाशक नहीं होता है कीड़ा नहीं होता है चुकि झील का पानी हरदम बढ़ते रहता है इसलिए नहाने में बहुत ही मजा आता है और कई स्तर तक हम लोग उस जल को कभी कभी तो नहाते के क्रम में पी भी लेते हैं जो कि बहुत ही अच्छा लगता है झील बहुत ही अच्छा है जहाँ हम लोग तैरते हैं वो हमरे घर के नजदीक धार्मिक जगह उसी नदी में जाके हम लोग स्नान करते और मेरे घर के नजदीक ही एक पोखर है उसमें भी नहाते हैं धोते हैं

उस पर्व के दिन उस पोखर पर चारों ओर बहुत अच्छी सी साफ सफाई होती हैं और साउंड उंड बजता है धार्मिक पूजा होती है उस दिन हम लोग तैरते हैं खूब मजे से तैरते हैं खूब अच्छा से तैरते हैं नहाते हैं यही सब करते हैं